साढ़े कोल रियासी डिस्ट्रिक बिच बड़े सारे गड्डियें दे ट्रांसपोर्ट दे ऑप्शन हैन बल्लें बल्लें हैन साढ़े कोल जि'यां अगर डेह्ली अगर कुतै इक जगह् दा दूई जगह जाना ऐ ते ऑटो बिच भी अस जन्ने होने ते कुतै अस अपने कोल स्कूटी होऐ ते स्कूटी बी लेई जन्ने होने

ते डेह्ली अगर कुतै जाना होऐ ते फिर ते स्कूटी रोज रोज बारा नेईं खंदी ते ऑटो बिच गै जाना चाहिदा ऐ ते बाकी अगर डिस्ट्रिक ते दे बिच अगर दूर असें जाना होंदा ऐ ते ते उत्थै स्कूटी होऐ जां फिर बस्सां मैटाडोर ऑटो लग्गे दे होंदे उ'ऐ बारा खंदे ते लंबे सफर पर अगर असें कुतै जाना होग तां डिस्ट्रिक अगर असें जाना होऐ तां ते बिच बी अगर असें दूर दूर तक्कर सफर करना ऐ ते फिर ते असें स्कूटी ते बाइक नेईं गै लैना चाहिदी ऐ लम्मे सफर बिच लम्मे सफर बिच बस्स मैटाडोर ऑटो ई बारा खंदा ऐ ते हैन किश अच्छी ऑप्शन हैन साढ़े कोल डेह्ली अप डाऊन करने लेई मैक्सीमम हैन साढ़े कोल ऑप्शन